फॅमिली वांगडा वचपाक एक गार्डनाक आवडटा साला सालावली डॅम आसा थंय आवडटा आनी खंय अशें बऱ्या रेस्टोरंटांत वचून खावपाक खावपाचें बिकॉज अशें जेन्ना तूं तुमच्या फॅमिली वांगडा तितलो वेळ स्पँड करता तेमकां तितलो उमेद येता जेन्ना एक चली किंवा चलो आपल्या फॅमिली साकून शिकपाक पयस रावता आनी तितल्या दिसांनी घरा येता आनी जेन्ना तूं घरा येवन तांच्या वांगडा खूब आवटींग वयता खंय भोंवपाक वयता तें खूब बरें दिसता आनी थंय वयतकच अशें वत बी गार्डनांत म्हणटकच वत बी आसना सो थंय आमी बारीकश्यो गॅम्स खेळपाक शकता आमच्या वांगडा आमचे पेरेंट्स आसा तेमी सुद्दां अशे उमेदी जाता म्हूण म्हाका आवडटा